आङो बिफां गायनायनि सोमोन्दो आं बुंनो सानो दा बिफांफोर गायोब्ला जोङो माखासे गोरों मानसि बा सरखारनिफ्राय जोङो माखासे हेफाजाब लानांगौ जायो दा जोङो सरखारि हिसाबै ग्राम सेभाकआव जोङो हेफाजाब लायो दा जेनोबा मा मा समाव जोङो फुलिखौ गायो आरो मा हासार होनांगौ बिनि सोमोन्दै आरो जा हासारल' होनायजोंल' जाया जोङो दैबो होनांगौ जायो बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मिन्थिनानै लानाय जायो दा ओरैनो प्रेक्टिकेलि जोङो जेनोबा मावनाय जाहा खाथियावनो दङ जेरै फाख्रिबारि ओरैजाय दैफां दलाबारा गबसार बेफोरनिफ्राय जोङो लोगोफोरनिफ्राय जोङो माखासे मिथिनो मोनै माबा बाथ्राफोरखौ जोङो लोगोफोरनिफ्राय सोंनानै मिन्थिनानै लानो हायो जेरै जोङो फथलफोर आबाद मावनाय जोङो सिगाङावहाय मिथियामोन जेनोबा जोङो जाहा जोंनिनो न'खरनि गुमै जानाय बे गुमैनिफ्राय आङो फार्स्ट टाइम जोलैखौ लाबोनानै बोरैहाय गायनांगौ माबादि गोजान गोजान गायोब्ला जोङो फिथाइया मोजां साफा जायो बेफोरबादिनि सोमोन्दै जोङो मिथिनानै लानो हायो दा आङो माहोनगोन दंफां हिसाबै जेनोबा दामि दामि दंफां जेरै सिगुन आरो आगन बेफोरबादि दंफांबो गायनाय जादों दा बेफोर दंफाङाव जोङो ओरैनो गायनानै दोनब्लाल' जाया जेनोबा जोङो गायनायजों लोगोसे जोङो हासार होनांगोन सम सम जोङो दै होनांगोन दा जेरै दै मोनोब्लासो जोङो बे रोदानिफ्राय रोदाया हासार सोबनानै बिफाङा देरगोन देरोब्लासो जोङो थाबै बिनि प्रडाकसनफ्रा माब्रै जोङो लानो हागोन आरो दा जोङो मिथिरोङै माखासे खोथाफोरखौ जोङो लोगोफोरनिफ्राय मिथिनानै लानाया मोजां लाजिनांगौ खोथा गैया आङो बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय